ट्रैक्टरके अलग अलग तरहके ब्राण्ड भारतमे देखल गेल जाहिमे एच एम टी इस्कॉर्ट मस्सी फर्गुसन महिन्द्रा आब तऽ बहुत बहुत नव नव कंपनीसभ आबि गेल जकर कारणसँ खेतीमे किछु जे ज्यादा बढ़ोतरी भेल पहिने जे बरदके आओर हरके उपयोग होइत छलै ओकर स्थानमे आब ट्रैक्टरके उपयोग हुअ जा रहल अछि जकर कारणसँ शारीरिक परिश्रम कनी कम भऽ गेल आओर मशीनके उपयोग ज्यादा भऽ गेल पारम्परिक पद्धतिमे जे बरद आओर हरक हर बरदके जे उपयोग कयल जाइत छलै बड़का बड़का खेतसँ लऽ के छोटका सभमे आब ओकर स्थान अलग अलग तरहके ब्राण्डके ट्रैक्टरक उपयोग ओहिमे कयल जा रहल अछि जकर कारणसँ खेतीके जे रफ़्तार छै तऽ ओ बढ़ल लेकिन पारम्परिक श्रोतके घटलासँ बहुत तरहके शारीरिक परिश्रम घटलासँ मानवके शारीरिक क्षमताके कमी भऽ गेल